स्थानीय इस्कुलमे जे क्षेत्रीय इस्कुल यए ओहिमे दू प्रकारक स्कूलक एखन देखल जा रहल अछि एक तऽ सरकारी इस्कुल आ दोसर प्राइवेट इस्कुल प्राइवेट इस्कुलके प्रक्रिया थोड़े कठिन होइत छै सरकारी इस्कुलके अपेक्षा ओहिमे बच्चाके फोटो आधारकार्ड या जन्मप्रमाण पत्र एक बहुत ज्यादा आवश्यक दस्तावेज मानल गेल अछि लेकिन आओर ओहिमे पाइ बहुत ज्यादा लगैत छै यानि कि राशिके बहुत ज्यादा जेसभ बच्चा जे छै से ओ नहि सम्भव भऽ सकैत छै लेकिन जे सरकारी इस्कुलमे बच्चाके नामाङ्कन होइत छै तऽ ओहिमे एहन कोनो बन्दिश नहि छै जे ओहिमे बच्चा गरीब बच्चा नहि पढ़ि सकैए किया तऽ ओहिमे नामाङ्कनके कोनो एहन कोनो शुल्क फिक्स नहि छै जे मने जे पहिने डिपॉजिट करू तखन नाम लिखय पड़त या पहिने जमा करू या कोनो तुरन्तमे एहन दस्तावेज नहि छै जे बच्चा नहि पढ़ि सकैत छै यदि नहि छै तऽ जाहिमे कि प्राइवेट इस्कुलमे बहुत शुल्क ज्यादा लगैत छै लेकिन सरकारी इस्कुलमे बच्चाके जे छै ई प्रकारके ओकर गार्जियनके नाम माता पिताके नाम ओकर फायदा देखाएल जाइत छै लेकिन प्राइवेट इस्कुलमे ई प्रकारके योगदान नहि देखाएल जाइत छै